स्पोर्ट्स कन्नै स्पोर्ट्स असें ई हेल्थी बनांदा ऐ कि अहें खेल्लना चाहि्दा जेह्ड़े बच्चे मतलब इ'यां घर बैठे रौह्ंदे अंदर बैठी बैठिये फोन चलाई चलाई फोन चलाना ठीक ऐ पर लिमिट होंदी ऐ इक पर अहें खेल्लना चाहि्दा बच्चें जि'न्ना होई सकै असें मतलब की उसी बच्चे गी बोलना चाहि्दा खेलो खेल्लने कन्नै बच्चें दा दिमाग बी ठीक रौह्ंदा दमाक कन्नै ओह्दी बॉडी ठीक फिट रौह्ंदी ऐ ते मतलब अहें ई मतलब बच्चें ई सनाना चाहि्दा कि अहें फोन गी अवॉयड करियै जि'न्ना होई सकदा अहें ई बाह्र खेल्लना चाहि्दा खेल्लियै खेल्लना चाहि्दा खेल्लनें कन्नै साढ़ा वेट मतलब बच्चें दा जेहड़ा मतलब अज्ज दे बच्चे इ'न्ने मतलब वेट होंदे बच्चें दा मतलब वेट घट्ट होना गै ठीक होंदा ऐ पर अहें बे मतलब खेल्लगे खेल्लगे बच्चें दा वेट बी घट्ट होई जाना अ मतलब अहें फिट बच्चे फिट रौह्ंदे जां कोई बी मतलब इंसान ऐ अहें मतलब कोई गेम्स ऐ अस खेल्लदे रौह्ना चाहि्दा गेमां खेल्लगे अहें ते मतलब मतलब इक मतलब खुशी मिलदी ऐ कन्नै मतलब हेल्थी रौह्ंदा मतलब हेल्थी रौह्ग हेल्थी दमाक दमाक बी ठीक रौहंदा अंदर बड़ी बड़ियै दमाक बंदा बोर होई जंदा मतलब अंदर बड़ी बड़ियै पढ़ने दा बी निं मन करदा खेल्लां दे आं खेल्लियै साढ़ा पढ़ने च मन लग्गन लग्गी जाना अहें अगर पढ़दे रौह्न्ने आं पढ़दे रौह्न्ने आं पढ़ी पढ़ियै ओह् बी मतलब पढ़ाई उसी कोई पढ़ाई निं आखदा मतलब ठीक ऐ पढ़ना पर पढ़ने दे कन्नै कन्नै अहें ई खेल्लदे बी खेल खेल्लना बी जारी रखना चाहि्दा अहें जि'न्ना खेल्लगे साढ़े दमाक बी ठीक रौह्नां अहें खुश रौह्ना होर इक साढ़ी बॉडी फिट रौह्नी होर साढ़ा वेट बी कंट्रोल बिच रौह्ना हा इस लेई अहें मतलब खेल्लना चाहि्दा जि'न्ना होई सकै मतलब अहें ना अहें ई अपना कम्म छड्डियै खेलो मतलब खेल्लना खेल्लना मतलब जोह्दे कन्नै साढ़ी सेह्त ठीक रोहे सेह्त ठीक होंदी ऐ खेल्लने कन्नै मतलब कोई बी गेम ज्वॉइन करी लैओ नेईं होऐ बच्चें मतलब शामीं शाम होई जा अगर शामीं खेल्लना शैल मतलब जादा नेईं थोह्ड़ा टैम कड्ढो खे'ल्लियै साढ़ा दमाक ठीक होई जंदा दमाक दमाक ठीक मतलब फ्रेश होई जंदा सुबह् शाम ते इक मतलब थोह्ड़ा अद्धा घैंटा खेल्लनें ई देओ अहें ई खुश रौह्न्ने आं खुश मतलब खुश दा मतलब पर अहें अगर अगर सिर्फ पढ़दे रौह्न्ने आं में मिगी ते लगदा कि अगर छड़ा अहें पढ़दे रौह्न्ने आं